मैने जे छै मैनामे मैना लड़ाइ होइ छै तऽ मैने भी पक्षीमे खूब उठा पटक होइ छै लड़ाइ होइ छै तऽ ई चीज नहि छै जे नहि होइ छै ओहोमे होइ छै आओर कौआ भीमे जे छै ओहोमे जे छै ओकरोमे जे छै दै लड़ाइ झगड़ भए जाइ छै कौओमे उठा पटक भए जाइ छै दुनूमे लोलमे लोल जाके जे छै लड़ाइ करलक काँउ काँउ करलक हर चीज ओहोमे जे छै गिद्ध भी जे छै जङ्गल झाड़मे जे छै ओहोमे जे छै गिद्ध आब आओर छै तऽ ओहो भी जे छै ओएह पक्षीमे अथी लड़ाइ होइ छै हर चीज जे देखै छै तऽ आओर बगुला भी होइ छै चिड़ै मुनी जे भी चिड़ै मुनी होइ छै सब जे छै उठा पटक एकदम पूरा अथी करै लागै छै पानिओ आओरमे जे छै रहल तऽ लाबैके अथी होइ छै तऽ पानिओमे जे छै मैने भेलै कि कौए भेलै ईसब जे छै पानिमे जाएके बाद जे छै ओहोसब जे छै पूरा एकदम जे छै लड़ाइ उठा पटक हुए लागै छै हइ छै कभी कोनो भी चिड़िआँ होइ छै तऽ ओकरा जे छै हर चीज होइ छै तऽ ओ खिसिआके दौगै छै लड़ाइ होइ छै हर चीज भी होइ छै गिद्ध भेलै बगुला भेलै जइसे चिड़ै मुनी भेलै ईसब भी भेलै मैना भेलै कौआ भेलै हर चीज भेलै तकर बाद जे छै तोता आओर भेलै ईसब सबचीज जे छै एहने होइ छै हँऽ